जेना कि अपना गाँवमे से टीकाकरण छै हरेक तरहके से भए रहल छै होइ छै तऽ जेना कि गेलहुॅं हम सभ ओतौ अहाँके भीड़ रहै छै हरेक तरह के से रहै छै सुविधा बड़ बढ़िआँ अपन रहै छै जेना कि अपना गाँवमे से टीकाकरण छी टीकाकरणमे से हरेक तरहके टीकाकरण होइ छै हम सभ गेलहुॅं ओतौ अथि करैके लेल गेलहुॅं तऽ अथि केला के बाद ओ भेल तऽ भीड़ रहै छै भीड़ रहलाके बाद जेना कि टीकाकरण छै अपना गाँवमे अपना गाँवमे टीकाकरण हरेक तरहके टीकाकरण होइ छै होइ छै तऽ ओहिमे गाँवके सभ अपन हम सभ गेलहुॅं तऽ जादा भीड़ रहल भीड़ अहाँ जेना कि अपना गाँवमे टीकाकरण छै टीकाकरणमे अहाँके से हरेक तरहके टीकाकरण होइ छै टीकाकरणमे अहाँके से होइ छै अपन गेलौँ तऽ भीड़